हलो मेम मैं अनिल बात कर रहा था लेटेस्टली मैं आपके जिम में जॉइन हुआ हूँ हाल ही में जी मेरे को अपनी फ़िटनेस के लिए कुछ फूड्स वग़ैरह डिसाइड करने थे क्या क्या मुझे लेना चाहिए रेग्युलर डाइट जिससे मैं अपना वेटलॉस कर नहीं नहीं अभी तक नहीं हुआ है मतलब क्या मैं खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा नो मेम बिल्कुल नहीं खाता हूँ मैं वेजिटेरियन हूँ मैं नो मेम अपार्ट फ्रॉम नॉन वेज मैं क्या ले सकता हूँ डेली रूटीन में और कितना कितना क्या क्या लेना चाहिए ये आप बता दीजिएगा मुझे बरोली हइ बता दीजिए मैं एक्चुअली आ नहीं पाऊँगा मेम मैं आ कर आप से डिस्कस कर लूँगा ओके ओके मेम ओके आप मुझे डिस्कस अपन डिस्कसन कर लेंगे मेम मैं आपका मेरे को पता है आपकी टाइमिंग मैं उस समय आ जाऊँगा ठीक है उस हिसाब से अपन डिस्कस कर लेंगे मेरे को एक्चुअली अरजेन्टली पता करना है ना फिर मैं आपके इधर कंटिन्यू कर पाऊँगा ओके ओके मेम और बाक़ी फ़ीस वग़ैरह आपका वही फिक्स्ड है ना उस में कोई अलग से ओके मैं वहाँ की सारी फैसेलिटीज़ मिलेगी जो मिलती हैं अपन को ओके मेम ओके थैंक यू